جی میں میڈیکل اسٹور سے بول رہی ہوں جی کون کون سی دوائی ہے میرے پاس میرے پاس تو بہت ساری دوائی ہیں تو آپ کون سی دوائی لے جاتی تھیں اچھا جی جی اچھا اچھا جی جی میرے پاس ابھی دو دوائی موجود ہے اورایک دوائی نہیں ہے تو ہاں جی ابھی تو شام تک لانا بہت مشکل ہے تو آپ ایسا کیجیے کہ شام تک نہیں ہو پائے گا او اچھا آپ کو ضروری ہے تو پھر کل آپ میرے شاپ سے آکے دوائی لے جا سکتی ہیں نہیں جی نہیں آج تو نہیں ہو پائے گا آں کل آٹھ بجے آجائیے میری دوکان پہ آپ جی جی ضرور مل جائے گی کل آپ کل آئیں جی جی جی میں دکان پہ بیٹھتی ہوں اور دکان وہیں سے آکے آپ لے جائیے اوکے جی جی ضرور مل جائے گی آپ آئیے ٹھیک ٹھیک جی آج کل اور جب بھی آپ کا دل کرے آپ آئیے اور دوائی لے جائیے جی جی اوکے میم